घबराहटु स्टेज फ़ोबीआ बिल्कुलु इहा सभिनीनि थींदो ई आहे पोइ चाहे उहो ॻाएण में हुजे के डांस करण में हुजे का एक्टिंग करण में हुजे पर पाण ॻाल्हि कयूं था ॻाएण में बिल्कुलु जॾहिं मां ॻाएण लाइ पहिरियों दफ़ो स्टेज ते चढ़ियस त मूंखे लॻो बाप रे मां कीअं ॻाए सघंदसि पर ॾिसंदे ई ॾिसंदे मां हिकु माण्हूंअ खे ॾिठो ऐं बसि उनखे ॾिसी ॾिसी करे मां सॼो गानो ॻाए वरितो उते मुंहिंजो डपु निकिरी वियो बिल्कुलु जॾहिं बि तव्हां स्टेज ते वञो था सभिनीनि खां पहिरीं तव्हां यादि रखो के तव्हांजो गानो कहिड़ो आहे जे तव्हांजो गानो रॉमेंटिक वे में आहे त बिल्कुलु तव्हां सॼे ऑडियंस मां कंहिं हिकु माण्हूंअ खे ॾिसो ऐं उनखे ॾिसी करे हो सॼो गानो ॻायो ऐं विथ एक्स्प्रेशन तव्हां जा हाव भावु तव्हां उन फ़ील सां ॻायो उन महिसूस कंदड़ गाने खे ॻायो त बिल्कुलु तव्हांजो जेको बि डपु आहिनि हो सभु निकिरी वेंदो